میرا پسندیدہ بائیک ہائی بوسا ہے کیونکہ ان کی اسپیڈ بہت ہوتی ہے اور اس کی مدد سے بہت سے لمبے سفر کو آسانی ایوم کم سمے میں کر سکتے ہیں اور میرے پاس جو ابھی بائیک ہے وہ پلسر ایک سو پچیس سی سی کا ہے یہ بائیک بھی ٹھیک ہے اور اس کا مائیلج بھی اچھا ہے پر جو اسپیڈ ہائی بوسا میں ہوتی ہے وہ اس میں نہیں ہے اور میرا پسندیدہ بائیک ہائی بوسا ہے اور سفر کرنے کے لیے سب سے آرام دہ بائیک میرے لیے ہائی بوسا ہے کیونکہ بھلے ہی اس میں تیل زیادہ خرچ ہوتا ہو پر ان کی اسپیڈ ان کا دیکھنے کا دیکھنے میں زیادہ اچھا ہوتا ہے اور اس سے ہم کسی بھی دوری والے سفر کو آسانی سے طے کر سکتے ہیں اور ان کی انجن بہت ہی مضبوط ہوتی ہے اور ان کی کیپیسٹی بہت ہوتی ہے اس کی سہایتا سے اس کی مدد سے بہت سے دور دور سفر کو بھی ہم آرام سے آہستہ سے کر سکتے ہیں اور اس اس بائیک کی سب سے زیادہ خوبی یہ ہے کہ کہ اس بائیک پہ اگر ہم چاہیں تو تین یا چار ویکتی کو آرام سے سہولت کے ساتھ اس پہ بیٹھا سکتے ہیں اور یہی اس کی خوب خوبصورتی ہے کہ وہ دکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے پلسر بائیک بھی ٹھیک ہے پر ہائی بوسا کے مقابلے اس کی کوئی اس کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں